हम दुइ साल पहिले एकटा फोन लेलहुँ नओ हजारमे रेड मी नाइन प्राइम जे एखन बहुत बढ़िआँ चलि रहल छै ओहि फोनमे बहुत तरहके फँक्शन छै जे सुविधा जे सुविधा अहाँके छोटकी मोबाइलमे नहि छै कीबोर्डमे तऽ स्मार्ट फोन एखन जरूरी छै आइकाल्हिके जुगमे जेना रेड मी प्रा प्राइम हम फोन लेलिए अइ तऽ ओहि फोनमे छै जे अहाँ फोटो घीचि सकै छी गाना सुनि सकै छी ब्लूटूथसँ कनेक्ट कऽ कऽ बहुत एहन छै गूगलके तुरन्त ट्रान्सलेट कऽ सकै छी फेसबुक देखि सकै छी कॉल लगा सकै छी जे हेबाके चाही फोनमे वीडिओ कॉल कऽ सकै छी जेकि बटमवला मोबाइलमे नहि छै एहि सबसँ इहो होइ छै जे बड़का मोबाइल रहलासँ जे कोनो एहन चीज भेल तऽ लोक तुरन्त रिकार्ड कऽ लेलक या किछु कऽ लेलक ई फोन अहाँके हेराएत तऽ ओकर ई एम आइ नम्बर छै जे पुलिस स्टेशनमे देबै तऽ अहाँके फोन ट्रैक कऽ कऽ बता सकैए जे अहाँके फोन कतऽ अइ आओर ई फोन स्मार्ट फोन जरूरी छै तऽ लोक वीडिओ कॉलपर बात कऽ लै छै जे केओ विदेशमे रहल या शहर कोनो शहरमे रहल कोनो गाममे रहल तऽ कतहुसँ कोनो एहन भेल तऽ वीडिओ कॉलपर देखि लेलक पहिलुका टाइममे चिट्ठी आबै तऽ लोक चिट्ठीपर तीन चारि दिनमे चिट्ठी पहुँचै तहन लोकके खबरि होइ तहन लोक तीन चारि दिनमे आबै आब लोक एक सेकेण्डमे फोन कऽ दै छै तुरन्त लोकके खबरि भऽ जाइ छै आओर मोबाइल पहिले लोक टी वी अथी करै आब लोक मोबाइलेपर न्यूजो देखि लै छै सबकिछु देखि लै छै कोनो चीज एहन जरूरी होइ छै तऽ लोक गूगल कऽ लै छै गूगल गूगल एखन बहुत बड़का एखन अथी छै गूगल गूगलके बिना एखन आदमी नहि रहि सकै छै कोनो एहन सबजेक्ट भेल किछु भेल तऽ लोक गूगल तुरन्त ट्रान्सलेट कऽ लेलक कोनो चीज गूगलके कहलक तुरन्त गूगल खोलिकऽ दऽ देलक आन्सर कोनो चीज क्वेस्चनके जे गूगलके पास एवलेवल छै वीडिओ कॉल मोबाइल जेना वाट्सएपे छै लोक वीडिओ कॉल कऽ लै छै फेसबुके छै कोनो चीज जानकारी लऽ लै छै कतहु कि भेलै आब इन्स्टेग्राम छै एखन आइकाल्हिमे इन्स्टोग्रामपर लोक बहुत चीज एस्टोरी तेस्टोरी लगेलक बहुत किछु देखलक मनोरञ्जनके लेल मोन भेल तऽ मनोरञ्जन देखलक नहि तऽ किरकेटसब छै किरकेटसब देखि लेलक लोक मोबाइलेपर कतऽ टी वी खोलि खोलिकऽ घरपर लऽ जेतै तऽ मोबाइलेपर सबचीज देखि लेलक न्यूज भेल कतहु कोनो विदेशमे कतहु कि भऽ रहल छै कतहु युद्ध भऽ रहल छै कतहु किरकेट भऽ रहल छै किछु भऽ रहल छै मोबाइलपर देखि लेलक आओर मोबाइलके नीक चीज छै जे दुइ मिनटमे चार्ज आधा एक घण्टामे चार्ज भऽ जाएत फेर कतहु लऽ जा सकै छिए बात करैलए किछु करैलए अहाँके सङ्गमे रहत तऽ तुरन्ते कॉल कऽ देबै ककरो इमरजेन्सीमे किछु एहन कतहु केओ मरि गेलै ककरो एक्सिडेन्ट भऽ गेलै किछु भऽ गेलै बिआह शादीमे किछु एहन होइ छै लोक आब एक सेकेण्डमे कतहु खबरि कऽ देलक ईसब मोबाइलके पॉजिटिव थिङ्ग छै